हैलो रियाज़ फैमिली रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ नमस्कार आप का रियाज़ फैमिली रेस्टोरेंट में स्वागत है बताएँ हाँ हमारे यहाँ बहुत सारी वेज में और नॉन वेज में बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं आप को जो खाना है सब चीज़ें मिल जाएँगी आपको विशेष तौर से पालक पूड़ी खाना है तो तो हम आपके लिए पालक पूड़ी भी बहुत ही उच्चतम क्वालिटी में उपलब्ध करवा देंगे हाँ जी आप देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जैसा व्यक्ति हमसे माँगता है हम उसके अनुसार उसको उपलब्ध कराते हैं आपको अगर थोड़ा तीखा पसंद है आपको अगर थोड़ा मीठा पसंद है तो आपके सुविधा अनुसार आपके स्वादानुसार हम आपको पालक पूड़ी उपलब्ध करा देंगे आपको कैसी चाहिए अच्छा आपको अजवाइन की मात्रा अधिक चाहिए है हाँ जी हाँ जी तो आपको अकेले खाना है कि आपको दोस्तों के साथ आ रहे हैं आप आपको आपके घर पर चाहिए आप किस शहर से बात कर रहे हैं जबलपुर से हाँ अब हम आपको उपलब्ध करवा देंगे आपके पते पर आप हमें क्या करिएगा आपका पिन कोड बता दीजिएगा हम उस पिन कोड के द्वारा हम थोड़ा हमारी सुविधा के लिए देख लें आपको मिल पाएगा कि नहीं आप पिन कोड बता दीजिए नहीं नहीं नहीं हमारे इसमें मैंने चैक किया है यह मिल जाएगा हाँ हम हाँ हाँ एक हमारा क्या है यह जो दुकान है रियाज़ फैमिली रेस्टोरेंट यह भोपाल में है और हमारी ब्रांच जबलपुर में भी है लेकिन आपका जो हम बुक करेंगे वो आपको हम भोपाल के माध्यम से करेंगे और आपको जबलपुर मैं भी यह उपलब्ध करवा देंगे आप आप का हमें बता दें क्या क्या चाहिए है पालक पूड़ी चाहिए और क्या चाहिए है अच्छा अच्छा अच्छा कितनी चाहिए हमारी एक प्लेट में छः पू पूड़ी पूड़ी रहती हैं और एक प्लेट सब्ज़ी रहती है अच्छा तो आप ऐसा करिए पाँच थाली ले लीजिए एक थाली आपकी सौ रुपये की पड़ेगी आप हमें एक बार यह बताएँ हमारा जब जो बॉय आएगा जो पर्सन पर उपलब्ध करने के लिए आएगा आदमी आप उसे ही प्रेमे पैसा दे दीजिएगा ठीक है हम आपके यहाँ भिजवा देते हैं हम लगभग आधे घंटे के अंदर आपको उपलब्ध करवाते हैं ठीक है धन्यवाद धन्यवाद